हैलो आं आहो

ऐं आहो गड्डी बगैरा चलाई लैन्नां अग्गें पिच्छें जेह्के कम्म किन्नी तन्खाह् दिंदे तुस देई ओड़ेओ कोई दस्स बारां ज्हार तगर अच्छा ठीक ऐ पैह्ली तरीक ठीक बाऽ भी अग्गें तन्खाह् बधाई ओड़ेओ ठीक ऐ पैह्ली तरीक दा डन भी पैह्ली तरीक आई जायो ठीक ऐ ठीक